खेल खेलण सां शारीरिक ऐं मानसिक रोग तनाव मुक्ति रहंदो आहे ऐं शरीर चुस्तु फ़ुर्तु रहंदो आहे जंहिं सां मूड बि सुठो रहंदो आहे ऐं खेलण में बि मज़ो थींदो आहे जो पंहिंजे स्वास्थ्य जे विकास लाइ ॾाढो वॾो योगदान आहे